जोंहानि गामियाव मानसिफोरा सिनस्रि साजानाया अजानाव मुलि लायनाय डक्टर नाव माबा अजाजों नाजानाय मुलि लायनानै जाफैनाय आरो डक्टर नाव थांनाय बिजि थुजाहैनाय मुलि लायनानै जाफैनाय एक्सरे खालामजानाय

सिनस्रि साजानाया आंहाबो सिनस्रि मुलि लायना जाफैनाय लायनानै जाफैबाय बिजि थुजाबाय बेजोंनो मोजां जाबाय